سوال یہ ہے کہ تربیت اور ریس کی مقابلے کی تیاری تو ریس کی اور مقابلے کی تیاری میں غذائیت کا جہان تک سوال ہے اس کا بہت ہی اہم رول ہے جب ہم کسی ریس میں جائیں گے مقابلے میں تو وہاں ہمیں جسمانی بہت محنت کرنی پڑے گی دوڑنا پڑے گا اور جو ہے کچھ جمپ کرنا پڑے گا اچھلنا پڑے گا اور جو ہے ہمیں اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے تو جب طاقت کی ضرورت ہوئی گی تو ہمیں تو غذا کھانا ہی پڑے گا تو غذا اب طاقت کے لیے جو ہے ہلکا غذا اور بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے ایسی غذائیت جس میں سارے جو ہے چیز ہو منرلس ہو وٹامن ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے کاربوہائڈریٹ ہو پانی زیادہ لوگ پئیں تو کیا ہوگا کہ ہم فٹ رہیں گے اور فٹ رہیں گے تو ریس ہمارا صحیح ہوگا اور اگر کبھی پیٹ خراب ہو جائے گا کبھی جو ہے ہمارا وزن بڑھ جائے گا تو پھر ہم ریس کیسے مقابلہ جیت سکتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے ریس میں کہ غذائیت کا اور پانی پینے کا بہت ہی اچھا جو ہے انتظام مطلب کہ اپنے آپ کو نظم رکھا جائے